हेलौ दे सोंनो हागोन दे ए दे हागोन ए भुटान बरदाराथ' जोंनि आसाम स्थेतजों एथासआनो जाहैयो ओमफ्राय बिदिनो जोंनि आसामनि मानसिफोराबो भुटानाव बिदिनो थाङो बेरायहैयो थांलाय फैलाय जुदि जोङो आसामनिफ्राय भुटानाव इनथ्रि जानोब्ला जोङो गेटआव माखासे फरमेलितिसफोर दङ जों बेखौहाय इसे माबा खालामनानैहाय बे फरमेलेथिसफोरखौ फुरा खालामनानै जोङो भुटाननि सिङाव हाबनो हायो ओमफ्राय भुटाननि सिङाव हाबनानै जों बिदिनो बेरायहैयो थाङो बेबायदिनो आरो ओमफ्राय बिसोरनि मानसिफ्राबो जोंनि आसामाव फैयो बिदिनो बिसोरबो जोंनिहा फैयोबा बेबायदिनो गावसोरनि एखे जों जेरै थांबा खालामो बेबायदिनो खालामो आरो ओमफ्रायो बिसोरबो जोंनिहा फैनानै जायो लोङो जोंबो बिसोरनिहा थाङो बिसोरबो जोंनियाव फैयो बिसोरनिजों जोंनिजोंहाय फ्राय मिलाय लायनाय बाइदियानो मानोना खाथि खाथि नालाय बेखायनो बेबायदि आरो बिसोरनि गाननाया बिसोरो गोजौआवहाय बो गाहाइयाव हायबो मोनसे स्लद गस्ला गानो आरो बिसोरो जानजियाव खाथेयो बेबायदि गानो बिसोरनि गस्लाखौ थख' गस्ला होनो आरो बिसोरो सिखा गोलाव गोलाव लाफायो आरो लोगोसे बिसोरो बेबायदिनो द्रेस गानो सोंनो हागोन दे दे सोंनो हागोन आसाम स्थेटनि खाथियावथ' ओरै वेस्थ बेंगल दङ बे वेस्थ बेंगलजोंबो आसामजोंबो थांलाइ फैलाय फ्राय जायोआनो ओरै आसामनि मानसिफ्राबो बेंगलाव थाङो बेंगलनि मानसिफ्राबो आसामाव फैयो बेबायदिनो मिलाय लायो आरो थांलाय फैलाय बेबायदिनो एसेबां माने माबा गैया आरो माना माने गैया थांनो हायो फैनो हायो बेबायदि सिस्थेम आरो औ दे दे